मेरा नांऽ इंदू ऐ में शूरू बचपन तो ही मिगी स्टिचिंग दा बड़ा शौक हा में स्टिच करना दसमीं दे बाद थोह्ड़ा मतलब थोह्ड़ा स्टिच करना सिक्खेआ स्टिच करना सिक्खेआ स्टिच करने दे बाद में कपड़े दी सलाई दा बड़ा शौक हा नमें नमें डिजाइन दे कपड़े बनाने कपड़े बनाने दे बाद फिर में उ'नें शौक हा में बड्डी ओह् बनां अपने कपड़े अप्पे डिजाइन करियै कुतै बाह्र जाइयै कपड़े बेचां जेह्दे नाल मेरे कपड़ेआं दी डिजानिंग शैल होऐ ते लोकां गी बी बड़ी जादा पसंद आन ते में शुरू तों गै में कुदै जंदी ही गड्डी च बैठदी ही ते कुश ते मिगी इ'यां लगदा हा कि एह् डिजाइन पाना बड़ा में निं करी सकदी फिर में दसमीं दे पेपरां दे बाद अपनी मासी दे घर गेई उत्थै जाइयै थोह्ड़े दिन कोई म्हीना इक छुट्टियां हां पेपरें दे बाद ते में इक म्हीना जाइयै सलाई सिक्खी सलाई सिक्खने दे बाद में थोह्ड़ा हौली हौली थोह्ड़ा कम्म शुरू कीता अपने गै सूट सींदी ही पैह्लें सूट सीने दे बाद बाह्रमीं दे बाद अपने कपड़ें गी कोई कोई सलाई करनी सूट सीना जां मम्मी दे सी ओड़े जां आंढियें गोआंढियें दे फ्री सूट सींदी होंदी ही ओह्दे बाद च में फिर बाह्रमीं दे पेपर दित्ते पढ़ने दे बाद फिर दो म्हीने होर सलाई करियै ओह्दे बाद में अपना कम्म खोह्लना शुरू कीता में लोकां दे थोह्ड़े थोह्ड़े सूट सीना शुरू कीते जि'यां आस्से पास्से दे सूट फ्री सींदी रेही फिर फ्री सीने दे बाद फिर में थोह्ड़े थोह्ड़े पैसे लैने शुरू कीते मेरे सीते दे कपड़े बी लोकें गी पसंद आन लगे फिर ओह्दे बाद में मेरा चार पंज साल मतलब में कपड़े सींदी रेही ओह्दे बाद फिर मेरा ब्याह् होई गेआ ब्याह् होने दे बाद माड़ी दे बिच्च मेरा ब्याह् होआ ब्याह् होने दे बाद में थोह्ड़े ब्हौते कपड़े सींदी ही ते बाद च मेरे बच्चे होने दे बाद में थोह्ड़ी ब्हौती सलाई करदी ही टाइम निं मिलदा हा हून मेरे बच्चे बड्डे होई दे ऐ ते में मतलब पूरे तरीके कन्नै कम्म करने दा बनाए दा ऐ कि में उस कम्म गी बड्डा करना ऐ ते उस्सी कि'यां करना ऐ कोई बारी मेरे कोल इन्ने जादा कपड़े आंदे ऐं ते ओह् मेरे बास्तै बड़ा स्पैशल होंदा ऐ कि मिगी थोह्ड़ा कम्म बी मिलदा ऐ ते मिगी दिनैं रातीं मेह्नत बी करनी होन्नी ऐं कि कम्म गी कि'यां पूरा करना ऐ अगर कोई आर्डर आंदा ऐ ते कि'यां में सूट त्यार करियै देना ऐ ते में उस्सी अदूं गै त्यार करियै दिन्नी आं अगर कुसै गी छे तरीक चाहिदा ऐ ते छे गी दिन्नी आं और अगर उस्सी सत्त गी चाहिदा ऐ सत्त गी दिन्नी आं मेरी एह् ही होंदा ऐ मेरा मकसद इ'यै होंदा ऐ कि मेरे कोला दा कोई ग्रााह्क नराज होइयै निं जा कि में सारेआं गी टैम दा आर्डर पूरा करियै देआं केईं बारी केईं बारी घर दे कम्म त बिजी होन्नी आं कोई मुश्कल आंदी ऐ फिर में अपनी दरानी ते जठानी दी मदद कन्नै थोह्ड़ा थोह्ड़ा कम्म उ'नें गी बी दिन्नी होन्नी आं कि ओह् तरपाइयां करी देन जां सलवारे गी सी देन ते फिर थोह्ड़े ब्हौत पैसे में उ'नें गी बी दिन्नी होन्नी आं ते जेह्ड़ा बा बाकी कम्म ओह् में खुद करनी होन्नी ऐं केईं बारी में अपनी बेटी दी बी हैल्प लैन्नी आं ओह् बी सलवारां सींदी ऐ ते सीने दे बाद बी थोह्ड़ा लगदा ऐ कि मिगी इ'यां मदद मिली जंदी ऐ मदद मिलने दे बाद मेरी एह् कोशिश होंदी ऐ कि में अच्छे कोला अच्छे डिजाइन देआं सूट दे उप्पर डिजाइन देआं जेह्दे नै कि सारे मेरे डिजाइन पर खुश होन कि अच्छा सूट बनाए दा ऐ सूट अच्छा सीते दा ऐ कुसै गी में नराज निं करना चांह्दी कि कुसै गी मेरी सलाई पसंद निं आवै में एह् चाह्न्नीं कि मेरे सूट सीते दे सारें गी पसंद आन ते सारे बोलन कि शैल ऐ एह्दे नाल केह् होंदा ऐ कि अगर तुस शैल कपड़ा सींदे हो ते सीने नाल थोआढ़े लोकी बी पुछदे न कि तुसें कु'त्थूं सलवाए दा ऐ कु'त्थूंं नेईं ओह्दे नाल तुसें सब ठीक ठाक रैंह्दा ऐ ते में जे मेरे कोला दा कोई कपड़ा खराब बी होंदा जां थोह्ड़ा हारा अग्गें पिच्छें बी होंदा ऐ ते में एह् निं करनीं कि में ठीक निं करना जां कुश करना में उ'नें गी बड़े प्यार कन्नै बोलनी आं कि आओ अगर मेरे कोला दा कोई गल्त होई दी ते में उस गल्ती गी ठीक करनी आं में कपड़ा ठीक करियै दिन्नी आं ताकि कोई कस्टमर होंदा नराज होइयै निं कोई जाए सारे ठीक करियै जान कि अगर में कुसे दा कपड़ा इक बारी बी अच्छे तरीके कन्नै सिलगी ते मेरे कोल दबारा बी आई सकदे नै अगर में गल्ती करी देगी ते दबारा सिद्धे मुहैं उं'दे कन्नै गल्ल निं करगी ते मेरे कोल कोई दबारा बी निं आई सकदा ऐ इस कारण मेरा एह् ही होंदा ऐ मेन मकसद एह् ही होंदा ऐ कि कोई बी मेरे कोल कपड़ा सिलवान आए में उं'दे कन्नै प्यार कन्नै बोल्लां उं'दियां जेह्ड़ियां उं'दियां डमांडा पूरियां करी सकां कल्ल गी उ'नें मिगी आखेआ कि मिगी इस तरीके दा सूट बनाई देओ अगर में बनाए दा निं होग फिर बी में यू टयूब दे उप्पर दिक्खियै उस ओह् सूट पूरा त्यार करियै दित्ता ते उस्सी सूट बड़ा पसंद आया ते में बड़ी खुश होई मतलब कि एह् ते सूट पूरा रेडी मेड ही लग्गा दा ऐ जां फिर रेडी मेड सूट तुस बनवा दे ओ ते रेडी मेड सूटें आंह्गर ही करना चाहिदा ऐ असें लग्गा दा ऐ ते सारे मेरे सूटें गी दिक्खियै बड़े खुश होंदे न ओह् आखदे कि थोआढ़ा सीने दा तरीका अच्छा ऐ और बोलने दा बी तरीका अच्छा ऐ ते तुस जेह्ड़े कल्लर मैच करदे ओ जां सूटै गी डिजाइनिंग दिंदे ओ ओह् बी बड़ी शैल दिंदे ओ केईं बारी इन्ने जैदा सूट आए दे होंदे न कि जेह्दे नाल में मिगी टाइम दे उप्पर कुसै गी बी बिना टाइम दे कुसै गी सूट निं दित्ता जदूं बी कुसै गी जरूरत होऐ उस्सै बेल्लै सूट सीऐ दिन्नी ऐं सूट दे उप्पर जेह्ड़ी सलाई ऐ ओह् बी में जैदा निं रक्खी दी ऐ क्योंकि में हर चीज बजट दे बिच्च रक्खी दी ऐ बजट दे होने दे नाल ही मेरे सारे लोग न ग्राह्क न ओह् बी मेरे कोला दा बड़े जैदा खुश न कि शैल बड़े शैल सीते दे न में उं'दे सूटें गी पैसे बी में ठीक रक्खे दे नै हर चीज दी सलाई में दो सौ रक्खी दी ऐ ओह्दे पर डिजाइन पाना होऐ ते ओह्दे फालतू लैन्नी आं ते बाकी जो बी गाउन बनाना होऐ ओह् बी बनाई लैन्नी आं साड़ी दा फाल लगाना होऐ साड़ी गी फाल बी लाई लैन्नी आं और जैसा बी कोई डिजाईन दस्सै में डिजाईन बनाई दिन्नी ऐं कि जादातर सूट दे डिजाइन अच्छे होंदे फिट्टिंग अच्छी होंदी ते लोग मेरे कोला दा जादा कोला दा जादा आंदे ते होर अगर थोआढ़ा बोलने बालने दा तरीका बी अच्छा ऐ ते थोआढ़े जेह्ड़े ग्राह्क नै ओह् बी थोआढ़े कोला दा खुश होंदे नै और थोआढ़े कोल आंदे नै इस कारण सूट दी सलाई बी में ठीक रक्खी दी ऐ ते जेह्ड़ी लैस लानी होंदी ऐ सूट दे उप्पर जां ओह् करना होंदा ओह् में उ'नें गी बोलनी कि खुद लेई आओ ते अपनी पसंद दी लैस उ'नें ई बोलनी कि तुसें खुद लेआनी ऐ ते सलाई करने दा शौंक हा जेह्ड़ा मेरा ओह् मिगी बड़ा अच्छा लग्गेआ में इक बूटीक खोह्लना चांह्दी ही कुश परेशानियां प्राब्लम दे कारण में नेईं खोह्ल्ली पाई ते में घर दे बिच्च बी रेहियै में बड़ा अच्छा कम्म शुरू कीते दा ऐ मेरे कोल बड़े सारे लोग आंदे ने कपड़े सिलवांदे ने और में उं'दे टाइम टू टाइम कपड़े सीऐ दिन्नी ऐं सीने दे बाद च फिर बी अगर कुसै गी प्राब्लम लगदी ऐ ते में उ'नें गी ओह् बी करियै दिन्नी ऐं कि ठीक करियै दिन्नी होन्नी ऐं जे कोई खराब होई जाऽ तां बी दिन्नी होनी ऐं जे कोई कुसै गी मुश्कल लग्गा दी होऐ कपड़े सिलने च जां पाने दे बिच्च कोई दिक्कत परेशानी आ दी होऐ फिर बी में उस्सी ठीक करियै दिन्नी होन्नी ऐं एह्दे नाल मेरे कम्म दे बिच्च बी बड़ा जादा बाद्धा होई दा ऐ कम्म कार बी स्हेई तरीके नाल चला दा ऐ और कम्म काज दे अच्छे होने नाल लोग बी जादा आन लगी पेदे ने कपड़े कुपड़े सिलवांदे नै ते मेरे कोल बड़े सारे लोकी आंदे नै में कदैं कुसै गी मना निं कीता अपने सारे आर्डर टाइम दे पूरे करनी आं ते पूरे करने दे बाद च बी कुसै गी अगर कोई दिक्कत जां परेशानी होऐ में नराज होइयै निं बोलनी में फिर बी प्यार नाल बोलनी ऐं तुस आओ और जेह्ड़ा बी कोई कम्म मेरे कोला दा ठीक निं होंदा ऐ में उस्सी स्हेई तरीके नाल करी दिन्नी आं ठीक करी दिन्नी आं लोकी केई बारी टाइम पर आर्डर करो ते फिर इ'यां प्यार कन्नै बोलदे नै कि हून में होर आर्डर पूरा निं करी सकदी पर लोक बोलदे नै तेरे कोला दा गै सलवाने ऐं तूं अच्छे कपड़े सीन्नी ऐं और जो बी ऐ में सारा कम्म मेह्नत नाल करनी ऐं अप्पे मेह्नत करनी ऐं कि कपड़े सिलनी आं कपड़े सिलने च केईं बारी मिगी कुसै दी हैल्प बी लैनी पौंदी ऐ में दरानी और जठानी दी हैल्प नाल बी बड़े सारे कम्म नै जेह्ड़े में करनी ऐं ते कम्म करने दे बाद च बी बड़े सारे कम्म करने दे बाद बी जिसलै मिगी टाइम लगदा ते में कपड़े बी स्टिच करनी आं ते होर बी घर दे बड़े सारे कम्म होंदे नै रुट्टी बनानी बच्चेआं गी दिक्खना मेरी बेटी ऐ दस बाह्रां साल दी में उस्सी बी सलाई दी कम्म बी सखाऽ दी शौंक ऐ कि में उस्सी बी फैशन डिजाइनर बनावां बाकी में ओह् बी अच्छे कपड़े करी लैंदी ऐ सी लैंदी ऐ डिजाइन करदी ऐ में आप्पे बी कपड़े च कोई जैसा बी डिजाइन दस्सै में बनाने बिच्च ओह् निं करदी में यू टयूब दी मदद कन्नै बड़े अच्छे अच्छे डिजाइन बी बनाई लैन्नी ऐं अगर जरूरत पवै ते डिजाइन कोल लैस लगवाइयै बड़े सारे डिजाइन बनवाए न मेरे बनाए दे सूट पूरे रेडी मेड सूट आंह्गर लगदे नै कोई आखी निं सकदा कि एह् सूट तुसें अप्पे सीते दा ऐ जां बजार आह्लें दा ऐ ते अप्पे बी डिजाइन दिक्खियै इ'यां अप्पे बी बैसे डिजाइन बनान्नी होन्नी ऐं और कपड़े बी कल्लर मैच होऐ ओह् बी में लोकां गी दस्सी ओड़नी आं के एह् कपड़ा अच्छा ऐ इस्सी सलवाई लैओ ऐसा डिजाइन बनवाई लैओ अगर फिर बी कोई बारी लोग खुद बी दिखदे न ते बोलदे न कि असें एह् डजाइन खुद बनवाने ऐं खुद बनवाने दे एह्दे नाल बी में फिर जैसा बी कोई डिजाइन दस्सै बैसा ही डिजाइन उस्सी बनवाइयै दिन्नी ऐं ते डिजाइन कलैक्शन अगर अच्छी होऐ ते थोआढ़े कोल बड़े सारे लोग आना शुरू होई जंदे नै ते ओह्दे नाल थोआढ़े